गोंयांत भोंवपाक अशे खंयचे जागे बरे आसात गोंयांत भोंवपाक म्हणल्यार फामाद जागे दर्यादेगेर म्हणल्यार बागा बीच आसा कलंगूट बीच आसा मिरामार बीच आसा हे ह्यो सगल्यो हे सगळे जागे टुरिश्टां मदी खूब फामाद पूण जे फामाद ना ते म्हळ्यार ते खूब पयस आसात आनी पणजे भायर आसा चडशे जे म्हळ्यार काब दे राम फोर्ट जो बीच जालो आमचो मागीर खुबशे वाॅटरफाॅल आसात आमचे वाळपय तालुक्यांत वा केरी तालुक्यांत खुबश्यो न्हंयो आसात मागीर जंगलां आसात जशे म्हादय आसा भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंचुरी आसा हांगा वेगवेगळे वाॅटरफाॅल आनी पर्यावरण पळोवपाक मेळटा आमकां पशु पक्षी पळोवपाक मेळटात झाडां पेडां पळोवपाक मेळटात जो निसर्गाचो खरो जो निसर्गाचो खरो झेप आसा तो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा गोंय फक्त बिचा खातीरच न्हय पण खरो जो निसर्ग आसा ताका खूब फामाद आसा आनी ताकाच लागून फामाद करपाक जाय आमी